بچوں کو مطلب بچوں کو کھیل کود میں زیادہ سے زیادہ دھیان دینا چاہیے کیونکہ آج کل کا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج کل کے بچے لوگ بہت زیادہ موبائل میں ٹائم ٹائم دیتے ہیں اور بہت زیادہ بیڈیو وغیرہ انسٹاگرام فیسبک اور بھی سارے ہیں جو سب چیز دیکھتے ہیں لیکن بچوں کو اس سے بچانے کے لیے سب سے پہلے موبائل کو چھین لینا چاہیے اور بچے کو یہ سب چیز پر دھیان دینا چاہیے بچے کو جہاں سے زیادہ سے زیادہ دیر تک بچے کو پڑھائی کا دھیان دینا چاہیے اور بچے کو تو ہر گز موبائل نہیں دینا چاہیے کیونکہ بچے موبائل سے بگڑتے بھی ہیں اور بہت ایسے بچے ہیں جو موبائل سے سدھر بھی جاتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے موبائل سے ہی ہر چیزیں ہوتی ہے اور موبائل سے ہی پڑھائی لکھائی بھی ہوتی ہے دیکھیے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو موبائل سے پڑھائی لکھائی تو کم کرتے ہیں اور پڑھائی لکھائی سے زیادہ بیڈیو بناتے ہیں اسٹاگرام چلاتے ہیں فیسبک چلاتے ہیں ریلس وغیرہ یہ سب چھوڑتے ہیں تو ایسا نہیں کرا اگر جو بھی بچہ ایسا کرے تو اسے موبائل چھین لینا چاہیے بہتر ہے اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اسکرین پر تاکہ بچے موبائل نہ چلائے اسکرین سے بچے کی نظر کمزور ہو سکتی ہے اور بچے کو زیادہ سے زیادہ موبائل نہ دیں تو بہتر ہے اور موبائل اس سے پڑھائی کی ضرورت ہے موبائل سے پڑھائی کر سکیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے